राजमाह् चौल ऐतबारे दा दिन होऐ राजमाह् चौल हून कन्ने नारदाने दी चटनी होऐ पूरे परोआर कन्ने सलाद कट्टे दा होऐ पूरा परोआर कन्ने बैइयै रुट्टी खाऐ किन्ना संदोख थ्होंदा

मां गी बब्बे गी भैनें भ्राऊ गी सारे साढ़े सारें गी राजमाह् चौल बड़े पंसद न खीर चौलें दी खीर बड़ी पसंद ऐ दुद्ध पाइयै चौलें दी खीर बनाई दी होऐ तां इ'यां लगदा सुर्ग गै पुज्जी गेदे न पनिरै दी सब्जी कलाड़ियां ते कन्ने गै उ'नें बना सब्जी कि'यां बनानी ते किस ढंग कन्नै खानी एह्दा बी पूरा बिचार रक्खेआ जंदा मिट्टी दे बर्तन च कि'यां पानी कड्ढना कि'यां केह् करना ऐ चुले उप्पर भांडा चाढ़ियै किन्ना इक तेल पाना किन्ना इक अजमेन पानी किन्ना इक जीरा पाना पूरी इक बिधी होंदी रुट्टी बनाने दी तुसेंगी ऐतबारे दी गल्ल सनाना ऐतबार जि'यां राजमाह् चौल होंदे राजमाह् गी किनिंया सिटियां लगदियां राजमाह् गी त्रै सिटियां लगदियां फुल गैस उप्पर त्रै लगबानियां ते द'ऊं लगबानियां थोड़ी मतलब घट्ट पैह्ले अग्ग थोड़ी बद्ध लानी चुली ते फ्ही थोड़ी घट्ट करी ओङ़नी फ्ही पिछडियां करी ओङ़नी लकड़ियां जेह्दे कन्ने केह् होंदा कि पूरे राजमाह् गली जंदे न ते कन्ने गै चटनी कुंड़ै च पुतना नार दाना पाना पुतना पाना आनार दाना कुट्टी लेना पैह्लें फही पुतना पाना फ्ही उस्सी कुटना फ्ही मर्चां पानिया लून मर्चां पानियां फ्ही थोह्ड़ा नेहा टिवरु पाना फ्ही उस्सी कुट्टी लैना बस कुट्टियै ते कुंड़ै च बाह्र डूंह्गे च रक्खनी ते फ्ही थोह्ड़ा जेहा पानी पाना थोह्ड़ी डिल्ली करनी ते बस बनी जंदे न राजमाह् चौल ते जित्थै तक घरे आह्लें कन्नै दे रुटी बनाई ऐ दे जनेहा असें गी पता लगदा बड़ी गै खुशी थोंह्दी ऐ इक तां एह् पता लग्गी जंदा कि कोह्का कोह्का किन्नी किन्नी रुटी खा'रदा ते सेहत उप्पर नोआढ़ा केह् सेहत उप्पर नोहाढ़ा नोहाढ़ी सेहत उप्पर केह् असर पोना ऐ ते संदोख होई जंदा कि सारे रली मिलियै रुट्टी खा'रदे न ते इन्ने ठीक न ऐ बाह्रा अजकल्ल जंक फूड खाइयै नेईं जंक फूड खंदे घर खंदे ते पता लग्गी जदा कि नेईं एह् जीना हून आह्ले न